मुंहिंजो नालो आयुषी आहूजा आहे मां सूरत में ॼायल आहियां मां पढ़ाई कंदी आहियां मुंहिंजी ममी उन जो नालो ज्योती आहूजा आहे हूअ टेलर आहे मुंहिंजे पप्पा जो नालो चंद्र कुमार आहूजा आहे उहो ऑटो ड्राइवर आहे मुंड खां वठी मूंखे पढ़ाई जो जामु शौंक़ु हुयो मां पंहिंजी पढ़ाई पढ़ी वाला स्कूल मां कई आहे नर्सरी जुनियर अने सिनियर ताईं हू मां रैंक होल्डर हुयमि फस्ट टू एट मुंहिंजी स्टडिस जामु सुठी वियूं आहिनि मूंखे डांस करणु जामु वणंदो आहे मूंखे सोशल एक्टिविटीस करणु बि जामु वणंदी आहे मुंहिंजो मनपसंदि सबजेक्ट साइंस हुयो मैथ्स हुयो अने मुंहिंजो सोशल स्टडिस मूंखे जामु वणंदी हुई साइंस में मूंखे नवां नवां एक्सपेरिमेंट ॾिसणु वणंदा हुया हुननि खे ट्राए करणु मलंदो हुयो उन खे रियल लाइफ सां कनेक्ट करणु वणंदो हुयो मूंखे शुरू खां मूंखे पढ़ाई में जामु इंट्र्स्ट हुयो मां पंहिंजी पढ़ाई खे जामु महत्व ॾिनो हुयो अने मुंहिंजी ममी पप्पा बि उन ई ॻाल्हि ते मूंखे जामु सपोट कयो मुंहिंजे पप्पा मुंहिंजे लाइ जामु महनत कंदो हुयो असांजे स्कूल जी फीस भरण लाइ मां मुंहिंजी एर्थ कंप्लीट कई पोइ मां नाइंथ अने टेंथ में मां जामु महिनत लॻाए करे मां नाइंथ पास कयो जामु सुठे माक्स सां अने मुंहिंजो रैंक आहियो नाइंथ में मां टैंथ बि क्लीयर कयो टैंथ में मां पंहिंजी महनत छोकी टैंथ में बॉड हूंदो आहे त टैंथ में मां पंहिंजो सभु हिकु करे छॾियो हुयो सभु सॼो ध्यानु मुंहिंजो पढ़ाई में ई हुयो मुंहिंजी ममी मूंखे सभु जामु हेल्प कंदी हुई मुंहिंजी पढ़ाई में मुंहिंजी ममी मूंखे गुजराती सेखारींदी हुई गुजराती में लिखणु गुजराती चवणु पेपर प्रेसेंटेशन कीअं कबो आहे बॉड एक्सामिनर में कीअं लिखिबो आहे बॉड ते पे कोशयन खे असां प्रेसेंटेशन कीअं कयो हो सभु मां सिखियो हुयो अने कीअं टे कलाक में मां टाइम मेनेज करे लिखी सघंदी आहियां पेपर हू सभु सिखाइणो हुयो मां मुंहिंजी पढ़ाई खे हमेशा शुरू खां वठी अञा ताईं पढ़ाई में समुझी करे ई पढ़ंदी आहियां मां कॾहिं रटा मारे न पढ़ंदी आहियां जीअं मुंहिंजो टैंथ ख़तमु थियो त मूंखे आयो की मां साइंस कयां की कॉमर्स साइंस में मूंखे रुची जामु हुई छोकी मूंखे एक्सपेरीमेंट ॾिसणु जामु वणंदो आहे अने उन खे रियल लाइफ सां कनेक्ट करणु बि जामु वणंदो हुयो अने कॉमर्स में बि हुयो कॉमर्स में मूंखे अकाउंट्स जामु वणंदो हुयो त मां इन ॿिन्हिनि में जामु कन्फयूस थी वियमि मुंहिंजे पप्पा मूंखे चयाईं की कॉमर्स खणु छोकी कॉमर्स में अकाउंट्स हूंदा आहिनि फाइनेंस हूंदो आहे अने पैसे खे कीअं संभालणो हूंदो आहे उहो सेखारींदा आहिनि अने असां सिंधी माण्हू आहियूं सिंधी खे धंधो करण में जामु हुशियारु हूंदा आहिनि ऐं मुंहिंजो पप्पा मूंखे सिंधी हुजण सां मूंखे चयाईं की मां कॉमर्स कयां अने मां मुंहिंजी पप्पा जी ॻाल्हि ॿुधी अने मां कॉमर्स खंयो कॉमर्स खणंदेई मूंखे ॿ नया सबजेक्ट मिलिया अकाउंट्स स्टेट्सटिक स्टेट्सटिक में असांखे जामु रुल थियरम हे सभु हूंदो आहे मूंखे जामु हाड लॻियो अने मां मुंहिंजी कोचिंग चालू कई कोचिंग असां त सर हूंड खां वठी माना स्टाटिंग खां मूंखे सभु सेखारींदो हुयो की इऐं छो आयो इऐं छो आयो इऐं शइ डेबिट छो थींदी आहे इऐं क्रेडिट छो थींदी आहे मूंखे अकाउंट्स पढ़ण में जामु वणंदो हुयो मूंखे स्टेट्सटिक बि वणंदो हुयो पर हेॾो न जेतिरो मूंखे अकाउंट्स वणंदो हुयो अकाउंट्स में मूंखे डेबिट करणु क्रेडिट करणु कहिड़ी शइ अचे थी उन खे कीअं हेंडल कबो कीअं पैसा ॿाहिरि वञनि था कैश अकाउंट में घणो बेलेंस रखिणो आहे हे सभु करणु मूंखे जामु मज़ा ईंदी हुई मां मुंहिंजो इलेवंथ बि कढो मुंहिंजो ट्वेल्थ बि कढो मां मुंहिंजो ट्वेल्थ में एटी परसेंटेज सां पास थी हुयमि पोइ हाणे सुवालु ईंदो आहे की मूंखे बी कॉम त करिणो ई आहे कॉलेज त करिणी ई आहे पर मां ख़ाली कॉलेज कंदमि बी कॉम जी ग्रेजुएशन कयां की मां ॿियो कुझु बि कयां त मुंहिंजी हिकु दीदी जो चार्टेड अकाउंटेंट आहे मां उन्हनि खां सलाह वरिती मां उन्हनि खां पुछियो की तव्हां एस अ चाटटेड अकाउंटेंट छा इहे कॉर्स जामु हाड आहे की ठीकु इज़ी आहे छा मां इहे करे सघंदी आहियां मां उन्हनि खां इहो सुवालु पुछियो त उन्हनि जवाबु ॾिनी मूंखे हा हेॾो हाड कान्हे उहो कॉर्स पर असांखे दृढ़ निश्च्य सां उन असांखे उहो कॉर्स करिणो पवंदो आहे छोकी उन कॉर्स में जामु हाडवक खपे असांखे सभु छॾे ॾियणो पवंदो आहे असांजो सभु मौज मलोज छॾे ॾियणा पवंदा आहिनि ऐं उन खे एकत्रित थी करे असांखे स्टडिस ते फोकस करिणो पवंदो आहे पोइ मां सोचियो अने मुंहिंजी ममी चयाईं की इन कॉर्स में थोरा वधीक पैसा आहिनि त तूं थोरो टाइम बिहजी वञु मूंखे पैसा जमा करणु ॾे पोइ असां हे कॉर्स कयूं थां त मुंहिंजे भाउ जो हिकु एस अ सेल्स पर्सन आहे नौकिरी कंदो आहे उन चयाईं की मुंहिंजे पासे पैसा जमा पिया इन त तू उहो कॉर्स करु मां तोखे उहो पैसा ॾियां थो त मां मुंहिंजो पोइ सी एम ए एनरोल कयो हाणे सी एम ए में असां कीअं एनरोल कंदा आहियूं सी एम ए हिक वेबसाइट हूंदी आहे आई सी ए आई डोट कॉम आई सी ए आई मतलबु इंडियन चाटेड अकाउंट ऑफ इंस्टिट्यूट इहे जामु वॾी बॉडी आहे इंडिया जी जो अकाउंट जा क़ाइदा कानून अणींदी आहे असांखे सेखारींदी आहे त उन खे उन में मूंखे एनरोल करिणो हुयो त मूंखे ऑनलाइन फॉम भरिणो हुयो उन फॉम में मुंहिंजो नालो पतो मां छो करणु चाहींदी आहियां इहे कॉर्स उन जी फीस उन किताब किथे डिलीवर थींदा मुंहिंजो रिसल्ट इहे सभु सब्मिट करिणो हुयो त मां मुंहिंजो सर जिते मां क्लासिस में वेंदी हुयमि मां क्लासिस जॉइन कई हुई सी ए पढ़णु लाइ त मां क्लासिस में वेंदी हुअमि मां उन में रिसर्च में मदद वठी करे मां उहा ऑनलाइन सब्मिट कयो कुझु ॾिणनि खां पोइ माना ॾह खां पंदरहां ॾींहनि खां पोइ मुंहिंजी बुक्स अची वियूं घर में उहो बुक्स जामु जामु इंट्र्स्टिंग हुयूं उन में अकाउंट्स सब्जेक्ट हुयो उन में मैथ्स मैथ्स में टे विभाॻ जा सब्जेक्ट हुया मैथ्स हुयो स्टेट्सटिक हुयो पोइ एल आर एल आर माने लॉजिकल रीज़निंग लॉजीकल रीज़निंग हिकु जामु इंट्र्स्टिंग सब्जेक्ट हुया उन में तव्हांखे ॿुधाइणो की इन जो लॉजिक छाहे अने पोइ हुयो असांजो इकोनॉमिक्स हुयो अने बी सी के इंग्लिश सब्जेक्ट हुयो अने लॉ लॉ हिकु अहिड़ो सब्जेक्ट हुयो जो मां कॾहिं पढ़ियो ई न हुयो ट्वेल्थ ताईं असांखे मूंखे बाक़ी सभु सब्जेक्ट थोरा थोरा ख़बरु हुया छोकी मां मुंहिंजी ट्वेल्थ ताईं पढ़ाई में थोरो पढ़ियो हुयो पर लॉ हिकु नओं सब्जेक्ट हो असांखे जामु भउ पियो लॻे क़ानून में छा हूंदो मूंखे के क़ानून में हूंदो की कोई क्राइम कंदो आहे त छा पर न असां एस अ चाटेड अकाउंटेंट मां चाटेड अकाउंट जी पढ़ाई थी कयां त उन में मूंखे हुयो की क़ानून में हिकु कंपनीअ खे ठहंदी आहे त छा क़ानून लाॻू थींदा हिकु कंपनी अगरि फ्रॉड कंदी आहे त छा क़ानून लाॻू थींदा आहिनि हिकु कंपनी अगरि इहो कंदी आहे छा कंदा आहिनि अगरि टे चार माण्हुनि खे कुझु खोलणो हुजे पंहिंजो धंधो करिणो हुजे पर हुननि खे कंपनी न खोलणी हुजे त हुननि खे छा करिणो पवंदो आहे छा उहा एल एल पी खोले सघंदा आहिनि छा स्मॉल नंढी कंपनी खोले सघंदा आहिनि हीउ सभु क़ानून खे सेखारींदा हुया उन में त मां त थोरो ॾकी वई हुअमि छोकी माना लॉ ॿुधो हुयो की लॉ जहिड़ो बि कोई सब्जेक्ट हूंदो आहे इन लाइ मां लॉ में मूंखे थोरो भउ हुयो अने असां धीरे धीरे सर टीचर अची करे असांखे पढ़ाइनि पिया जो पहिरियों सब्जेक्ट हुयो अकाउंट्स उन खे असांजे हिकु गगन सर हैंडल कई अने गगन सर हेॾो धीरज सां समुझाईंदा आहिनि एॾो आराम सां समुझाईंदा आहिनि अने हिकु शइ हर हिकु माण्हू खे पंहिंजे हिसाबु सां समुझाईंदा आहिनि इन जा अकाउंट्स त अहिड़ो हुयो की सर असांखे सेखारींदो अने असां सर जे हर हिकु ॻाल्हि मञी वञूं त असांखे अकाउंट्स त भई सॼो अची वियो इअं हुयो उन खां पोइ आयो इकोनॉमिक्स अने बी सी के इकोनॉमिक्स अहिड़ो सब्जेक्ट हुयो जो मूंखे पहिरियों खां ईंदो हुयो त इकोनॉमिक्स मूंखे अहिड़ो भउ न हुयो इकोनॉमिक्स में हेॾी नईं नईं शयूं आहिनि जीअं की लॉ ऑफ ईलास्टिसिटी डिमांड क्रिएट कीअं थींदी आहे सप्लाए कीअं ठहंदो आहे माण्हू छा सोचे प्रोडक्ट ठाहींदा आहिनि अगरि उन जी हेतिरी डिमांड आहे त हुन जो सप्लाए घणो हुजे अगरि माण्हू वधारे प्रोडक्ट ठाहे त उन जी सप्लाए किरी पने अगरि घटि प्रोडक्ट ठाहे त डिमांड वधी वञे इहे सभु मूंखे इकोनॉमिक्स में सिखणु मिलियो बी सी के में मूंखे इंग्लिश सिखणु मिली इंग्लिश में न फॉर्मल लेटर्स अगरि मां कोई चार्टेड अकाउंटेंट खे लैटर लिखणु चाहींदी आहे की भई इहे तुंहिंजी भुलूं अथई मुसां ई ग़लतियूं कई अथई त मां कीअं लिखंदमि मूंखे उहा बी सी के में सिखायो अने लॉ लॉ जो असांजो सर हुयो जो सर जामु सुठो पढ़ाईंदा आहिनि माना असांखे हूंद खां वठी सेखारींदा आहिनि की इन जो मतलबु छा हुयो जीअं हाणे असांखे लॉ कीअं ठहंदो आहे असांखे ख़बर ई न हुई लॉ छा हूंदो आहे लॉ कीअं ठहंदो आहे असांखे उहो सिखाई लॉ कीअं ठहंदो आहे अड़े मां त जामु ॾकी वियमि छोकी सभि चवनि पिया जामु हाड अथई तू न करे सघंदी ऐं जामु हाड अथई तू न करे सघंदी ए असां हुन उहो सर मूंखे जामु प्रेरणा ॾिनी की तू छो न करे सघंदी आहें तू करे सघंदी आहें अगरि तू पंहिंजो हंड्रेड परसेंट ॾिए न त तूं करे सघंदी आहें अने मां उन सर जी राह ते हलां असां वारो सर असांखे लिखी ॾींदो हुयो की इन ॾींहुं हे करिणो अथव हिन ॾींहं यादि करे अचिणो अथव हिन में उअ सर जी हर हिकु ॻाल्हि ॿुधी हर हिकु कोनसेप्ट मुंहिंजा क्लीयर कया अने मां मुंहिंजी एक्ज़ाम ॾेयण वियमि जॾहिं मां मुंहिंजी एक्ज़ाम ॾियण वियमि न तॾहिं मूंखे जामु कॉन्फीडेंस हुयो की मां पास थी वेंदमि पोइ असांजो रीसल्ट आयो रीसल्ट कुझु आयो पंज जनवरी डिसेंबर पंज जनवरी टू ठाउसेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन साल पहिरीं तारीख़ जीअं ई रिसल्ट आयो न मां त पहिरियों ॾकी वियमि की भई अगरि मां फेल थी वियमि त मुंहिंजा ममी पप्पा छा चवंदा माण्हू छा चवंदा जो मूंखे चवनि पिया की तू करे न सघंदी ऐं त मां धीरे धीरे रिसल्ट खोलियां थी रिसल्ट जामु पॉसिटिव रिसल्ट आयो मां पास थी वियमि रिसल्ट में उन रिसल्ट में जामु सुठा माक्स हुया मुंहिंजा ऐं ग्रेड बि सुठा आया अने मां जामु ख़ुशि थियमि मां त ख़ुश थियमि मुंहिंजा ममी पप्पा बि जामु ख़ुशि थिए कया अड़े वाह की मां करे ॾेखारियो अने मुंहिंजो भाउ जंहिं रे मुंहिंजे मथां पैसा लॻाया हुई पंहिंजी जमा पूंजी ॾिनी हुई उहो बि जामु ख़ुशि थी वियो हाणे मां फाउंडेशन त मां पास करे छॾियो ऐं हाड लेवल इंटरमीडिएट सी एम ए हिकु अञा लेवल हूंदो आहे इंटरमीडिएट लेवल इंटरमीडिएट लेवल जामु टफ लेवल हूंदो आहे इहे जामु माण्हू चवंदा आहिनि छोकी इन इंटरमीडिएट लेवल में न जामु माण्हू अटिकी पवंदा आहिनि जामु माण्हू जामु दफ़ा अटिकी पवंदा आहिनि अटिकी पवंदा आहिनि छोकी इन में जामु सारा सब्जेक्ट हूंदा आहिनि अने असांखे ख़ाली सालु ई मिलंदो आहे पढ़ण में असांखे टोटल यारहां सब्जेक्ट पढ़णा पवंदा आहिनि उन यारहां सब्जेक्ट में कहिड़ा कहिड़ा सब्जेक्ट हुया लॉ हुयो अकाउंट्स हुयो कॉस्टिंग हुयो कॉस्टिंग माना उन में अगरि मां कोई प्रोडक्ट ठाहियां थी त उन जी कॉस्ट मां छा रखंदमि उहो कॉस्टिंग हुयो असांखे इंकम टैक्स जी एस टी इहे सभु सिखणो इंकम टैक्स माना कोई माण्हू जी इंकम आहे उन जे मथां घणो टैक्स लॻंदो उहो मूंखे सिखणो हुयो एड्वांस अकाउंट हुयो एड्वांस अकाउंट में अगरि कंपनी ढहे थी त उन जा अकाउंट्स कीअं ठहंदा इहे सभु सिखणो हुयो अने उन खां पोइ हुयो ऑडिट ऐंड एश्योरेंस ऑडिट ऐंड एश्योरेंस हिकु ऑडिटर जो हिकु सी ए जो जामु वॾो पेशो आहे ऑडिट में असांखे वञिणो हूंदो आहे अने उन जा अकाउंट्स चेक करिणा हूंदा आहिनि की उन जा अकाउंट्स बरोबरु अथसि उन्हनि जे स्टॉक्स सां उहे गड़बड़ थो करे अगरि करे थो त असांखे ओपिनियन ॾियणी पवंदी आहे ऐं उहो ओपिनियन गवरमेंट पासे वेंदी आहे अने ओपिनियन हमेशा असांखे सची ॾियणी पवंदी आहे उन खां पोइ हिकु अञा सब्जेक्ट हुयो ई आई एस एस एम अने पोइ छिलो सब्जेक्ट हुयो फिनांशियल मेनेजमेंट ऐंड इकोनॉमिक्स फिनांशियल मेनेजमेंट माना सिंधी माण्हू अगरि धंधो करनि त पैसनि जी लेण ॾेण त अचणु ई घुर्जे न भई त उन फिनांशियल मेनेजमेंट में असांखे हुयो केतिरा पैसा कंहिंखे ॾियणा आहिनि अगरि मां मुंहिंजा पैसा स्टॉक में विझां थी त उहो स्टॉक में घणा ॾींहं अटिकंदा अगरि मां मुंहिंजो उधार उधारी वठां थी त उहो घणा ॾींहं मूंखे मिलंदी अगरि मां कंहिंखे उधारी ॾियां थी त उहो घणा ॾींहं त हे जामु इंट्र्स्टिंग सब्जेक्ट हुयो असां सभु सर असांखे वॉर्निंग ॾेई छॾी की मूंखे घणो करिणो आहे घणो न करिणो आहे छोकी असां पहिरियों खां ई ॾकी वियासि छोकी सभु छा पिया चवनि की हे जामु टफ आहे अगरि इन में अटिकी पयव त बस तव्हां अटिकी ई पवंदव त पोइ कॾहिं निकिरी न सघंदव हाणे मूंखे डिमोटिवेट करण वारा बि जामु हुया जो चवनि पिया तूं न करे सघंदी आहें त मुंहिंजो बिगेस्ट मोटिवेशन हुयो मुंहिंजी ममी मुंहिंजा पप्पा मुंहिंजो भाउ जो पंहिंजी सेविंग मुंहिंजे मथां लॻाई हुई मां मुंहिंजे सर सां ॻाल्हायो की सर मूंखे भउ थो लॻे मूंखे जामु माण्हू डिमिटिवेट था करनि ऐं चवनि था की तोसां न थींदो त उन्हनि सर ई चईं की अगरि तूं पाण सां उहो कंदी ए न की तोखे लॻंदो की तूं करे सघंदी आहें त तू पक करे सघंदी ऐं अगरि तोखे नथो लॻे त तूं न न करे सघंदी आहें त तूं न ई करे सघंदी आहें तू पाण ते विश्वास रखु अने पंहिंजी जीवन जे इहे हिकु अञा पहलू चालू करे छॾि त मां पढ़ाई करणु चालू असांखे हुतां चई की ॿारहां कलाक पढ़जो अने ॿारहां कलाक पढ़णु समटाइम्स फॉर मी इम्पोसिबल थी वेंदो हुयो मुंहिंजे लाइ छोकी हेॾो पढ़णु मूंसां थींदो ई न हुयो मूंखे जामु टेंशन अची वेंदी हुई हेॾा सारा सब्जेक्ट कीअं हैंडल कयां हुन जे मूंखा सभिनि खां भारी सब्जेक्ट हुयो इंकम टैक्स पोइ मूंखे हिकु ॾींहुं रोअण अची वियो अने मुंहिंजे सर खां मूं पुछियोमांसि की सर हिन जो मां छा कयां त सर चईं की कुझु न तोसां थी वेंदे तू करे सघंदी आहें तू छो न करे सघंदी आहें तू धीरे धीरे कलाक वधाए छह कलाक थी विहें त कलाकु वधीक विहे त ई करे करे ॿारहां कलाक जीअं असांजे एक्ज़ाम जो ॾींहं पास ईंदा वेंदा हुया त मुंहिंजा ॿारहां कलाक जो टार्गेट पूरो थींदो हुयो ऐं मां मुंहिंजी एक्ज़ाम जे ॾींहं ते मां जामु कॉन्फीडेंस थी वियमि मुंहिंजा सभु एक्ज़ाम सुठी वियूं सवाइ इंकम टैक्स मूंखे इंकम टैक्स ठीकु ठाकु हुई अञा हुन जो रिसल्ट अचणु बाक़ी आहे हुन जो रिसल्ट हाणे ईंदो पंजीं जेनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर ॿ हज़ार चोवीह में रिसल्ट ईंदो हुयो उन मूंखे हेॾो भउ थो लॻे छोकी जामु माण्हू ऑलरेडी मूंखे चवनि था की न न आयुषी न थींदी ए अने जामु माण्हू चवनि था की ईंदी ए हाणे सभु मुंहिंजी महनत मुंहिंजे ममी पप्पा जी महनत अने मुंहिंजे भाउ जे उन ते डिपेंड कंदो आहे की अगरि मुंहिंजी महनत सफली वई त मां अञा अॻियां वधी करे आर्टिकलशिप कंदमि हिकु वॾे सी ए सां कमु कंदमि सी ए करे ॾिखारींदमि अगरि मां बाए चांस फॉर अटेंप्ट लॻी थो वञे त मां वापसि स्टाटिंग खां स्टाट करे मां सभिनि खे ग़लति प्रूफ करे ॾिखारींदमि की तव्हां चंवदा हुया न की मूंसां न थी सघंदो पर मूंसां थी सघंदो ऐं मां चाहींदी आहियां की मां हुन सभिनि खे ग़लति प्रूफ कयां ऐं मां सभिनि खे सी ए ठही ॾेखारियां की मां बि सी ए करे सघंदी आहियां